बिहार बहुत बढ़िआँ छै राज्य देखयमे बहुत अच्छा लागै छै सिंहेश्वर स्थान छै सिंहेश्वरमे बहुत दूर दूरके आदमीसभ मन्दिर सभमे आबै छै पूजा पाठ करनेके लिए देखयके लिए घुमय लेल फिरय लेल चलय लेल बोलय लेल चलय सभ चीज करयके लिए आबै छै बहुत बढ़ो बढ़िआँ मन्दिरसभ बनल छै मधेपुरामे सिंहेश्वर आरमे पूजा पाठ करयके लिए आबै छै आदमीसभ बहुत दूर दूरके खेतीबाड़ी बहुत बढ़िआँसँ होइ छै देश विदेश बहुत बढ़िआँ लागै छै देखयमे हालि हालिमे बारिश उरिश भए जाइ छै तऽ बहुत बढ़िआँ देखयमे लागै छै दिन दिवस इतना अथिसँ चलै छै मन्दिर सभमे हउएह पूजा पाठ करयके लिए लोकसभ बहुत बढ़िआँसँ जाइ छै करै छै पहुँचै छै घुमय फिरय लेल आबै छै बहुत दूरी दूरी गेल आदमीसभ सिंहेश्वर भेलै मधेपुरा मन्दिर दुर्गा स्थान सभ मन्दिर सभमे लोकसभ बाहर आरके आबै छै घुमय लेल फिरय लेल चलय लेल पूजा पाठ करयके लिए देश विदेश बहुत बढ़िआँ लागै छै बारिश उरिश भए जाइ छै हालि हालि कऽ महीनापर देखयमे पौधासभ बहुत अच्छा लागै छै रकम पानि फड़ फसल बढ़िआँ लागै छै मन्दिरसभ सभ दूर दूरके लोकसभ आबै छै पूजा पाठ करयके लिए घुमय लेल फिरय लेल चलय लेल सिंहेश्वर आरमे बहुत अथिसँ करै छै पूजा पाठ आर करय लेल आबै छै दूरसँ घुमय फिरय लेल आबै छै समय साल बहुत अच्छा लागै छै देश विदेश बहुत बढ़िआँ छै

देखयमे उद्गार लागै छै समय साल समय समयपर बारिश उरिश होइ छै तऽ फड़ फसल बढ़िआँ लागै छै हरियर लागल हउएह नहि तऽ रौदी करलक तऽ लागल जरि गेलै आ मर मन्दिर सभमे पूजा पाठ करयके लिए आदमीसभ दूर दूरसँ आबै छै घुमय लेल फिरय लेल पूजा पाठ करय लेल मन्दिरसभ उएह बड़का मन्दिरसँ सिंहेश्वर आबै छै देश विदेश बढ़िआँ लागै छै बारिश उरिश होइ छै ने बहुत उद्गार लागै छै देखय सुनयमे फड़ फसल बहुत अच्छासँ लागै छै तब अन्त करै छी